میں ایسے شخص کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ جہاں بھی جس چیز کی پینٹنگ بنانے سے پہلے اُس چیز کو اچھے سے اسٹڈی کریں اچھے سے اُس کو دیکھیں اور خوب خوب کافی دیر تک اُس کو نِہار کر ایک ایک خاکہ جو ہے اچھے سے جب آپ دیکھ لیں گے تو آپ پینٹنگ میں اتنی اچھی صفائی کے ساتھ ہُو بہُو آپ پینٹنگ کر پائیں گے تو میرا مشورہ اُس آدمی کو یہی ہے کہ آپ کہیں بھی سفر پر جائیں تو آپ تو ہر چیز کو اچھے سے آبزرو کریں اچھے سے دیکھیں ٹائم دیں اور سوچیں کہ کبھی اگر ضرورت پڑی تو کیا میں یہ بنا پاؤں گا کیا میں یہ کر سکتا ہوں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اچھے سے آپ اُن چیزوں کو پرکھیں پورا جو ہے دماغ میں خاکہ بیٹھانے کی کوشش کریں دُنیا میں کہیں بھی آپ جائیں ایک سے ایک چیز آپ دنیا میں دیکھنے کو ملیں گی تو ہر چیز کو دماغ میں سوچیں کہ ہمیں کیسے اِس کو بنا سکتا ہوں